ہاں ہلو جی میں میں توصیف بات کر رہا ہوں جی جی سر میں میں نے ابھی آپ کے یہاں جو ہے نا وہ چکن کڑھائی جو ہے اس کو آرڈر کیا تھا جی جی نہیں نہیں نہیں چکن چکن کڑھائی چکن کڑھائی یس یس یس یس جی تو مجھے سر آرڈر میں کینسل کروانا چاہتا ہوں نہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی اصل میں ایکچولی مہمان جو ہمارے یہاں آنے والے تھے تو ابھی وہ تھوڑا نہیں آ رہے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ ہمارا آرڈر جو ہے وہ آپ کینسل کر دیں جی جی زہرہ زہرہ پہ ہی کیا تھا میں نے جی جی زہرہ یہ تکونہ پارک پہ جو ہے یس یس جی جی بالکل بالکل نہیں نہیں کوئی ارے نہیں نہیں نہیں آپ کے فوڈ میں کوئی ایسی میں اس سے پہلے بھی آپ کے یہاں کا چکن کڑھائی وغیرہ یا ملائی ملائی کوفتہ وغیرہ وہ کھایا ہے میں نے تو اسی وجہ سے میں نے آپ کے یہاں کا آرڈر کیا ہے بہت ہی مطلب ذائقے دار ہوتا ہے جی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس بس مہمان جو ہیں وہ میرا میرے مہمان جو آنے والے تھے تو وہ ابھی نہیں آ رہے ہیں وہ آئی تھنک دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد جب دوبارہ سے ان سے ہماری میٹنگ ہوگی یا جب وہ دوبارہ آئیں گے جی جی تب میں آپ کے یہاں ہی آرڈر کرونگا نہیں نہیں آرڈر اس سے پہلے ڈلیوری ٹھیک ٹائم پہ ہی ہو جاتی ہے عام طور پر جی نہیں نہیں نہیں ایسی کچھ نہیں نہیں نہیں سر نہیں کوئی بات نہیں سر تھینک تھینک یو نہیں نہیں نہیں پے نہیں کیا تھا پے لیٹر کے لیے میں نے آرڈر وہ کیا تھا پے لیٹر کے لیے سر جی سر تھینک یو تھینک یو سر بہت شکریہ سر